खोनादोंना ऐ मैगं नांगौमोन आंनो कबि आरो मैखुन दङ नामा ए सेरसेयाव बेसेबां मैखुनालाय अ अ ओमफ्राय बेसे लायो ए नंगौ नामा दामखौ बुंलाय आं दामखौ हाबासो लागोनलाय ए एसेबां बुर्जा लायो आं सिनायनायखौनो अ जागोन ओमफ्राय आरो कबियालाय बेसेथो ए नंगौ नामा अ दामाहाय खमायना लादो अ आं लायनो थांगोन दे माबा आरो मा बुङो बेसेसो जागोन मैखुनालाय बेसेबांसो ओंखारना दङ मैखुना आंनो सेरबासो नांगौमोन अ अ अ अ अ अ अ नायनो थांगोन ओमफ्राय कबिखौ सुनानै दोन्दो अ दे होनबालाय लांफैगोन आङो दे दा मोनायाव लायसिगोन आङो होनबा नों सुना दोन दे देह